جانور کے کانٹے جوکہ بہت زیادہ زہریلے بھی ہو سکتے ہیں اس سے محفوظ رہنے کے لیے بہت ساری چیز اور بہت سارے طریقے ایسے ہیں جوکہ کام آنے والا ہے اور ہمارے گاؤں میں یہ سارے طریقے اپنائے جاتے ہیں جیسے کہ اگر کسی کو سانپ ڈنس لیتا ہے تو اس سانپ کے زہر کو نکالنے کے لیے بہت سارے علاج ہمارے گاؤں میں اپنایا جاتا ہے جیسے کہ کچھ جڑی بوٹیوں ایسی ہیں جوکہ ڈنسے ہوئے سا جگہ پر لگا دیا جائے جس سے وہ زہر اپنے آپ اسی اسی طرح باہر نظر آتا ہے اس کے علاوہ کچھ کچھ خاص لوگوں بھی ہمارے گاؤں میں موجود ہے جوکہ اس ڈسے ہوئے جگہ پر چوستے ہیں اور زہر کو باہر نکالتے ہیں اسی طریقے سے اور بھی دوسرے زہر کیڑے ہمارے گاؤں میں نظر آتے ہیں کھیت میں ہوتے ہیں جو کہ انسان کو ڈنس لیتے ہیں جس کے جس سے بچنے کی ہر ایک کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لیے دو باہر دوائیں یا مرہم یا جڑی بوٹیاں میں ہیں اس کا استعمال لوگوں کو کرنا چاہیے ہمارے گاؤں میں

کے لیے اور ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ مفید اور ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان ان علاج یا جڑی بوٹی سے فائدہ نہیں ہوتا یا تو نہیں لوگ انہیں بڑے بڑے آسانی کی طرح سے جاتے ہیں اس میں مریض کے کو اور کوشش کرتے ہیں کہ وہاں بہتر بہتر علاج کیا جا سکے ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گاؤں کے اندر ہی رہ کر کے ان دی علاج کے ذریعے سے یا ان چیزوں جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے ان کا علاج کر دیا جاتا ہے اور وہ بڑی آسانی سے ٹھیک ہو جاتی ہو جاتے ہیں لیکن کیڑے کا ڈنس ڈنسا ہوا یا سانپ کا ڈنس ڈنسا ہوا زیادہ وقت نہ گزار یعنی یہ کہ کچھ ہی لمحے کے بعد اس کا زہر پھیلنا شروع ہوتا ہے کے لیے تمام تمام لوگوں کو گاؤں میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس طرح کے ڈنسے ہوئے کو زیادہ دیر بغیر علاج کے نہیں رکھنا چاہیے بلکہ جتنی جلد ہو سکے ان کا علاج کرنے چاہیے وہ ایسی چاہے وہ ایسی علاج ذریعے سے ہو جائے جڑی بوٹیوں سے ذریعے سے ہو سے ہو ہمارے گاؤں کے جنگل جنگلات میں کچھ ایسا پتے بھی جس کو ڈنسی ہوئے جگہ پر باندھ باندھ دیتا ہے جس سے وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے اور بھی بہت ساری چیز ہمارے گاؤں میں پائی جاتی ہیں جوکہ جانور کے ڈنسے ہوئے ڈنس سے محفوظ رہنے کے لیے بہترین ہوتی ہے اور ہم لوگوں اس کو اپنے کام میں لگاتے ہیں